हमारे करौली जिले में जो शिक्षा और रोजगार की जो सामाजिक स्थिति है उसमें महिलाओं के सामने कुछ चुनौतियाँ हैं जैसे हमारे आगे की जो शिक्षा है उच्च शिक्षा के लिए हमारे करौली क्षेत्र में अभाव है उसका इसलिए हमारे हमारे यहाँ की जो महिलाए हैं जो उच्च शिक्षा के लिए बाहर अपने नजदीकी दूर शहरों में जाती है जिससे उनको उच्च शिक्षा मिल सकती है और जो भी बड़े जो रोजगार है वहाँ के वो वो रोजगार भी अपने प्राप्त करने के लिए बाहर जाने की जरुरत होती है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है रोजगारों की कमी है जो प्राइवेट सेक्टर है उनकी बहुत कमी है करौली क्षेत्र के अंतर्गत इसलिए महिलालों को इन काफ़ी काफ़ी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है